हेल' आव फुइन्न' मा खालामदों

दैलाङ बोथोरबो फैलायगौ खोथियाफ्रा फोबाय नोंसिना

आह खय बिगा गायोमोनलाय नोंसिना हाया आछा आछा थांनाय बोसोरावलाय माबायदि मोननाय माइयालाय आह देग्लाय थ माथो दाबो अखायानो गैया खोथियाखौ मारै फोबायनांगौ जाखो आछा आह जोंहाबो बे सलारनि माबा खालामदोंमोन नालाय दुब्लिआव आह बेजोंनो दै बोखोनानैहाय फोनांसिगोन जाब जोबनो उफाय गैला माथो खालामबावनो अखायानो हाथारासै बालाय जोंना बे रन्जितखौनो फोनोसै रणजितखौनो आव नोंसिनालाय आह माइब्राबो दं ना माइब्राखौ जोंहाबो एसे गायनाय जागोन दां गायनायालाय एसे गायनांगोन

आव अह मोजां दे आमफ्राय दे एरैनो खबरफ्रा मोजां दा माइ गायनानै होमबालाय गोसोम गोसोम जासिगोनलाय ना खामथाबजोबसिगोन मोदोम आनो

दे माथो खालामनो जोंहालाय आबाद मावनानै जाग्रायालाय बिदिनो जाखासिगोन

दे होमबा मोनजांबालाय दोन्नायसै नामा आव दे होमबा दोन्नायसां